हाँ हम यहाँ मरङ्गासँ बोल रहलियौ हँ हमरा नाम रामानुज पाठक छै जे हम तोरा अभी पनीर मङ्गलो छिऔ पनीर लाछा पराठा लक्षा जे ऑडर करले छियो जे ठीक नहि छौ रे शाला पनीर लगै छौ कच्चे है ओकरा लगै छौ तेल खाली भरल छौ नहि बनबै छिही अच्छासँ की आंय मेरे पास लए छियै जे किछु खैबै अच्छासँ तोंय अर दही गड़बड़ाय अच्छा छोड़ ओ सब तऽ भए गेलौ लेकिन जे पेमेंट कहलियौ देखही होलो हौ की नहि काहे कि यहाँ तऽ हम पेमेंट करिके देखले छियौ बैंकके मैसेज भी आबि गेलो हँ लेकिन पेमेंटबा यहाँ कन्फर्म हो गेलौ हँ देखही तऽ तोड़ा पास पेमेन्ट होल छौ की नहि पेमेंट तऽ हम कर देलियौ हँ बाँकी पेमेंट आर से तऽदूर लेकिन खाना ठीक से बनाके भेजल करीहे हमे तोड़ासे वीकेण्ड पर मँगबए छियो खाना जे अच्छासँ बनाके भेजबिही आ स्विगी तोहों नौटंकी करै छिही ऐसे कैसे केना काम चलतै ऐसे एना नहि करल करहीं जे कम से कम खाना मंँगबै छियै तऽ अच्छासँ भेजल करही आब पेमेंटके तऽ कोइ दिक्कत नहि छै अभी निकलल छै चलिये जेतौ और कम कम हेतौ जे भी प्रोसेसिंग हुअय टाइम लगै छै ओकरा होबैमे कोनो दिक्कत नहि छै अभी नहि गेलहुँ चलिए जेतहु आ कन्फर्म सेहो टाइम लागै छै ओकरा होबेमे कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन यदि खाना अच्छा से बनाओल करही आ जे भेजली ओकर हम पेमेण्ट कर देलियो हँ आ चलिए जेतौ मिल जेतहुँ तनी देरमे लेकिन चल जेतहुँ हँ से छै कोइ दिक्कत नहि छौ ओकरा लेल ओकरा लेल लेकिन आगे से खाना भेजे घड़ी अपना अच्छा से भेजल करही जे सोचै छियै जे खैबै कि खैबै कुल मिलके हम पूरा परिवार लए मँगबै छियो तू दही खाने गड़बड़ाए कन हमर तऽखाना आगेसँ अच्छासँ भेजल करही आ बाँकी पेमेंट करि देले छोयो हो जेतहुँ तनी देरमे चलि जेतहुँ हमरो तर आ जेतहुँ नोटिफिकेशन